आमी गोंयकारां गोंयकारांची भाशा आमची कोंकणी म्हटल्यार आतां कितें जालां आता इंग्लीश स्कुलां जालीं मराठी म्हण आसलीच आमची गोंयची आमची कोंकणीची स्कुलां चडशी नासलीं आदि पासुन पूण आतां भुरग्यांक कितें केलां आवय बापायक दिसता आपल्या भुरग्यांनी इंग्लिशूच उलोवचें घरांत इंग्लीश उलोवचें स्कुलांत इंग्लीश शिकचें आनी कोंकणीचें तेंकां मात सुद्दां ज्ञान दिनात घरांतूय आवय बापूय तेंच्या कडेन इंग्लीश उलयतां भायरूय बी फ्रँण्डां वांगडा इंग्लीशूच उलोवंक जाय म्हणुन तेंकां सांगता इस्कॉलांय बी कंपलसरी म्हणटा तेंकां पनिशमेंट दिता ना जाल्यार कोंकणी उलयल्यार कोंकणी भाशा उरतली कशी मागीर कोंकणी उलयतलो कोण आमी जर कोंकणी आमी जर गोंयकारा जर कोंकणी सोडली जाल्यार आमची भाशा खंय वयतली कोंकणी भाशेचें नांवूच ना जातलें फुडें फुडें भुरग्यांक आतां आमी सांगतात चूल खंय आसा चूल म्हटल्यार कांय कळच ना भुरग्यांक खाट म्हटल्यार कांय कळच ना चल रे खाटीर बसया आसा तें हाड म्हटल्यार भुरग्यांक कळना ती बॅड म्हणटात खंयचें आनी कितें म्हणटात डॅडा म्हणटा आई बाबा हो शब्द मायेचो गेलो तेन्ना आदीं आई बाबा म्हटल्यार मायेचो शब्द दिसतालो आता तो डॅड डॅडा म्हणटा मागीर तेका मम्मा मम्मी हे शब्द येयले भुरग्यांक कांय माया बी कमी जाता तितली भुरग्यांची आई बाबा हे शब्दांत माया आसली ती माया खंय गेली आतां जाणा कोण तेंय बी आमचोय गुन्यांव आसा भुरग्यांक आमी इंग्लीश चड शिकोवंक लागली कोंकणीचे मात सुद्दां ज्ञान दीना कोंकणी इस्कॉलांय नात निदान धाकटीं आसतना नर्सरींत तरी भुरग्यांक नर्सरींत वयता तेन्ना तरी भुरग्यांक कोंकणींत शिकोवपाची आनी कोंकणी दोन वर्सां ल्हान आसतना तेंकां आपले भाशेंत माय भाशेंत तरी कितेंय तेंच्यांनी उलोवचें थंय आनी फुडें तेंच्या तकलेंत उरतलें ते ल्हान आसतनाचें जे तकलेंत सारकें सारकें फिक्स जाता तें व्होडले मेरेन जालें तरी उरता भुरग्यांच्या तकलेंत निदान इतलें आवय बापायन तरी दोन वर्सां नर्सरी कोंकणीची करून दवरची